हैलो जय जय झूलेलाल तव्हां दीपक ट्रैवल एजेंट बोलो था चओ था मूंखे छत्तरपुर वञिणो आहे मुंहिंजे घर में महिमान आया आहिनि मूंखे पूरी बस वञिणी वठिणी आहे ऐं तव्हां ख़ाली आयो कोई ॾींहुं बुधरु जो आहे न हा त पोइ बुधरु ॾींहुं हलदासीं असां सॼो परिवार मुंहिंजो घर महिमान बि आया आहिनि आहिनि वीह पंजवीह हा न ॿुधायो न ॿुधायो तव्हां सॼो तव्हां भाड़ो हिकु जो छो था ॿुधायो तव्हां सॼी ॿुधायो न सॼी बुक थी कयां न मां हा

पंजवीह पंजवीह हज़ार भाई ॾाढा था चओ

तव्हां चओ था की हुतो हुतो खो तव्हां बस वठो असांखे बस एॾा माण्हू मां ढोए छा एॾी दूरि तव्हां मूंखे रोहिणी खो ई वरी वठो न एॾा पैसा बि वठो था न न ई न न एॾी ई अहिड़ी ॻाल्हि त कोन्हे तव्हां मां अचा होसिताईं मुंहिंजा पैसा न लॻंदा ऐं तव्हां पैसा वठो बि था वधीक पंज हज़ार वठो था न उनमें ई कयो उनमें ई उनमें ई कयो पंज हज़ार में ई कयो थी वेंदव तव्हांजो

हा उहो त असां करे वठदासीं उते ई खाईंदासि पीअंदासि उते ई कैंटिन हूंदी खाई वठंदासि कुझु बि असां तव्हां बि खाई वठिजो भॻवानु हा हा अच्छा अच्छा तव्हां असां लेट कंदासि त वधंदो और तव्हां असां अगरि जल्दी अची वियासि त पोइ घटि कंदव तव्हां न त न कंदव त तव्हां जेको चओ तव्हां भाई एॾा माण्हू आहियूं इकट्ठा करण में टाइम त लॻदो न हिकु साथ ईंदासि हिकु हिकु माण्हू खे ॻोल्हे करे इकट्ठा कंदासि हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा तव्हां बुकिंग करे वठो असां अची वेंदासि जय झूलेलाल